आं ना हमनो थांनायाव गिबियावनो खदाल आरो खबाय लानानै फुंआव ओंखाम एसे जानानै लोगोफोरजों ज' ज' थांनानै आलि थेनानै नाखौ हमनो हायो आरो मोनसे आदब दंबावो बियो खखा सानाय बे खखा सानाया जोंङो खखाखौ जों औवा बिजौजों बानायनानै जों दुब्लि बारियाव आलि गोजौआव साहैयो बेजोंबो जों नाखौ हमनो हायो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जोङो जेजों जेब्ला ना सारनो थाङो होनबा जेखौ लानानै जोंङो दैसायाव ना सारहैयो आरो मोनसे दंबावो बे खेबजां बे खेबजांजों जोङो मोनायाव टर्स लानानै नाखौ गावहैनो हायो बेजोंबो जोङो नाखौ हमनाय जायो आरो बेखिनिआनोसै आरो दंबावो बोरसि बायनानैबो जोङो बोरसि दान्दा दान्नानै नाखौ हमहैनो हायो बेजोंबो आं हमोबो आरो मोनसे दंबावो औवा बुरखायाव मोनसे एम्फौ मोनो बे एम्फौनि नामानो औवाथ'ब जों बेजों नास्रायफोरखौ जों बोरसि दान्दा गोलाव लानानै बिजौआव बोरसिखौ खानानै बे एम्फौखौ हायनानै नाखौ जों हाखर हालायाव लफायनानै जों बेजोंबो नाखौ हमनानै जायो आरो बायदिसिना आलि थेनानैबो जायो